دیکھیے آپ کا جو سوال ہے کہ میں نے لائف میں کیا اچیو کرا دیکھیے میں میں نہیں مانتا کہ کبھی بھی انسان یہ اس لے اس اس پہ پہنچتا ہے اس پوزشن پہ پہنچتا ہے کہ جب وہ یہ مانے کہ اس نے لائف میں سب کچھ اچیو کر لیا چونکہ آپ اگر ٹاپ لے جو آپ آج سوچتے ہیں کہ آپ مجھے یہ اچیو کرنا ہے لیکن لیکن آپ اس چیز کو اچیو بھی کر لیتے ہیں تو من میں من میں یہ بات رہتی ہے کہ مجھے اور زیادہ اچیو کرنا ہے تو یہ کبھی بھی انسان کو کبھی بھی سیٹیسفیکشن تو ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے انسان ہمیشہ کیا ہے کرتا ہے آگے سے بیٹر بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہ انسان کا نیچر ہے تو تو مجھے مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی انسان سیٹیسفائی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اور زیادہ اچیو کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے اور محنت کرتا رہتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے میری بھی کہانی ہے میرے بھی کہانی ہے ایسے کہ میں نے شوب کہ جو اس جو کچھ آج تک اچیو کرا اس سے تو میں سیٹیسفائی ہوں لیکن آگے بھی اچیو کرنا ہے اب رہا رہے رہی بات ابھی تک کی اگر ہم بات کریں آگے ابھی تک کی اگر ہم بات کریں تو جو بھی میں ہوں ٹھیک ہے جتنا بھی تھوڑا بہت اچیو کرا ہے لائف میں ٹھیک ہے اس کا کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں اپنے والدین کو ٹھیک ہے اس جرنی میں میری جرنی میں میرے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے ہر اس پہ ہر موقع پہ مجھے کیا کرا سپورٹ کرا پیسے سے ہو یا ساتھ کھڑے ہونے کا جو بھی مو جب بھی انہیں موقعہ ملا انہوں نے میرا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہر چیز میں ہر چیز میں مجھے ساتھ ہر چیزمیں میرا انہوں نے ساتھ دیا ٹھیک ہے جس چیز کی بھی مجھے ضرورت محسوس ہوئی وہ چیز انہوں نے مجھے لا کے دی ٹھیک ہے یہ تو پہلا کریڈٹ تو میرے والدین کو جاتا ہے میرے میرے فادر ہوں میری مدر ہوں دونوں نے بہت کو دونوں نے بہت کچھ کیا پھر اس کے بعد میرے ٹیچرس میرے دوست جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں سب نے سب کا دیکھیے کریڈٹ سب کا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن تو رہتا ہی ہے لائف میں کیونکہ سب کے تھوڑے تھوڑے کنٹریبیوشن سے ہی ہم لائف میں ہم لائف میں کیا کرتے ہیں جی اچیو کر پاتے ہیں سب کے کنٹریبیوشن سے اجی اس میں سب سے آگے فرسٹ نمبر پہ میں دونگا جیسا میں نے ابھی کو بولا کہ میرے پیرنٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے دوست میرے ٹیچر ٹھیک ہے اور میرے بھائی میری بہن ٹھیک ہے ان لوگوں کے سپورٹ کے بنا ہم کچھ اچیو نہیں کرپاتے بالکل بھی کچھ بھی اچیو نہیں کرپاتے اگر ان لوگوں کا سپورٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے میرے بھائی کا سپورٹ نہیں ہوتا میرے فرینڈ کا سپورٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے چونکہ اکیلا انسان کچھ نہیں کرپاتا لائف میں اسے ہمیشہ کس کی ضرورت پڑتی ہے جی دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے لائف میں اچیو کرنے کے لیے اگر آپ کسی بھی سکسیزفل آدمی کی اگر اگر اس سے بھی یہ سوال کریں گے خیر میں تو اتنا سکسزفل نہیں ہوں لیکن جو بھی اگر سکسیزفل لوگ ہیں ان کے اگر لائف کے بارے اب دیکھیں گے ان کے ان کی جرنی کی بات کریں گے تو وہ بھی یہ یہی کہیں گے کہ کسی کے ان کی سکسیزفل کی ہونے کی جرنی میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا سب لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے ٹھیک ہے تبھی انسان کچھ تبھی انسان کیا کرپاتا ہے کچھ اچیو کر پاتا ہے کچھ اچیو کرپاتا ہے اور یہی کہانی میرے ساتھ بھی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے میرے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے میری جرنی میں